دلی میں بہت سارے ایسے ایسے ادارے ہیں جو تحقیقی یا اختراعی طور پر تعلیم دیتے ہیں بہت سارے ادارے ہیں ایسے بھی ہیں جو عوام عام ادارے ہیں جس میں ہر چیز کی تعلیم ہوتی ہے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو خاص ادارے ہیں جو خاص تعلیم دی جاتی ہے جیسے جامعہ ہمدرد ہے اس میں خاص طور سے یونانی پیتھلوجی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے ہند گرو ہے اس میں بھی تعلیم آکاش ہے یہ بھی اس میں ںیٹ کی تیار کی جاتی ہے ایلن ہے یہ بھی ایک خاص تعلیم دیتی ہے نیٹ کی تو بہت سارے ادارے ہیں جو خاص تعلیم دیتے ہیں جس کی اہم ضرورت بھی ہے